جی ہاں میں آپ کو باورچی خانے میں موجود مختلف برتنوں کے وضاحت اور ان کے استعمال کے بارے میں بتا سکتا ہوں دیگچی دیگچی ایک گہرا برتن ہوتا ہے جسے کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں چاول دال اور دیگر سالن پکائے جاتے ہیں فرائی پین یہ ایک چپٹا برتن ہوتا ہے جسے تلنے اور بھوننے کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ انڈے سبزیاں اور گوشت کڑاہی کڑاہی ایک گہرا گول برتن ہوتا ہے جو تلنے اور بھوننے کے لئیں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ پکوڑے سموسے اور چکن کڑھائی پریشر کوکر یہ ایک مخصوص برتن ہے جو کھانا جلدی پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں دال گوشت اور دیگر کھانے جلدی اور آسانی سے پکائے جاتے ہیں توا توا ایک چپٹا اور گول برتن ہوتا ہے جو روٹیاں پراٹھے اور دیگر نان بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے چمچہ چمچہ مختلف اقسام کا ہوتا ہے جیسے کہ چمچ کڑچا اور بڑی چمچ جو کھانا نکالنے ہلانے اور پروسنے کے لئیں استعمال ہوتے ہیں پتیلی پتیلی ایک بڑا برتن ہوتا ہے جس میں پانی گرم کرنے دودھ ابالنے اور چائے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے بلینڈر بلینڈر ایک الیکٹرک آلہ ہے جو مختلف اجزاء کو پیسنے اور مکس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ شیک سوس اور پیسٹ سل بٹا یہ ایک روایتی برتن ہے جو مصالحہ پیسنے کے لئے استعمال ہوتا ہے چھری اور کانٹے کا بورڈ چھری اور کانٹے کا بورڈ سبزیوں گوشت اور دیگر اجزا کو کاٹنے اور چھوٹا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ کچھ عام برتن ہیں جو باورچی خانے میں استعمال ہوتے ہیں اور ہر ایک کا مخصوص استعمال ہوتا ہے